जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोनांथि बिजों ओंखारनाय एबा रादाबनि फुंखाफ्रा गुबुन गुबुन बेबायदि फिसा फिसा माखासे इउटुबार ह'टेलफोरनि गेजेरजों जों मोन्नो हायो जेरै निउस टुयेनटिफर बड'लेण्ड आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड रादाब आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि इउटुबारफोरनि गेजेरजों जोङो रादाबफोरखौ मोन्नो हायो आरो बे मेदियाफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव रायजोआव माब्लाबा समाव दाङाबाजि जानाय आरो बेबायदिनो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ जोङो गोरोबहोना लाखिनो थाखाइ जों बिथांमोननि गेजेरजों जों हायो जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि रादाब बिलाइ हिसाबै बर'निफ्राय बेबायदि जोङो फ्राय जों मोन्नो थाङा जायगायारि रादाबनि गेजेरजों जों खौरांफोरखौ जों थाबैनो खम समनि गेजेराव जों मोन्नो हायो जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो इउटुबारफोर दङ मेदिया पारसनफोर दङ बिथांमोना बबावबा माबाफोर जुदि जाथाइफोर जायोब्ला बिथांमोना थाबैनो थांनानै बेबायदिनो जोंखौ जोंनि जाथाइफोरखौ जानायफोरखौ जोंनो फोरमायनानै होयो आरो बिदियैनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोंखौ मिथिहोयो आरो जों बिखौनो जों मोन्नो हायो आरो दिनै जोङो फेसबुक मेदियाफ्रावबो जों गोबां बेबायदि माखासे जाब्रबनाय आरो माखासे देबलप्द जानो गोनां आरो माखासे जे जायगाफ्राव मोजां फोरखौ जों मोन्नो हायो आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जों गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो